काका म्हाका खांडेपार वचपाक जाय वता न्ही तुमी त्या सायडी बसता आं रिक्षेंत काका कितके किलोमिटर आहा निरंकलचान खांडेपार वचपाक एकवीस किलोमिटर तर आमकां अर्द वर सुमार जाय न्ही पावपाक खंडेपार आं काका काका हांगात हांगात देवय म्हाका आमी बस कडेन कितले जाले काका कितके सयशे कांय कमी करपाक जायना काका कमी जावचें ना कितके पांचशे पन्नास पन्नास मोड ना काका म्हाजे कडेन तुमचे कडेन आसा जाल्यार पयात तुमी पयशेंत घेता काय जी पे बी घेतात नाजाल्यार पन्नास मोड आसल्यार पयात म्हाजे कडेन कांय ना आं कितें पातशींच घेता आ घे पयशे देव बरें करूं काका